हा हा असांखे तव्हांजो गाइड लाइन नम्बर मिलियो आहे मां आई आहियां सूरत में घुमणु ॿ टे ॾींहं त हिते छा ॾिसणु जे लाइक़ु आहे त असां मतलबु घुमी सघूं अच्छा असां पंज छह ॾींहंनि लाइ आया आहियूं अच्छा अच्छा

अच्छा त पंजे हज़ारे में असांखे तव्हां छा ॾींदव घुमण लाइ पंजे हज़ारे में छा छा ॾिसण लाइ आहे अच्छा हा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा त असां जीअं घुमूं भले पर असां जीअं ख़ुशि थी वञूं ॿाहिरां जो आया आहियूं सूरत में घुमणु त असां जीअं भई पैसा बि ख़र्चु कंदासीं वांदो नाहे पर असांखे घुमी करे ख़ुशि थी वञूं जीअं असां चवनि माना माण्हू भई विया आयो त तव्हांखे मज़ो आयो अच्छा अच्छा अच्छा इअं हा त भले अच्छा अच्छा त असांखे इअं कयो तव्हां लिस्ट मोकिले छॾियो ऐं असांखे मतलबु काथे काथे घुमाईंदव जीअं असां हितां घुमी वञूं त असां ख़ुशि थी वञूं असां सूरत असां प असां पंज माण्हू आहियूं अच्छा अच्छा हा त भले कयो बुकिंग कयो त सही न असां घुमूं त हेॾो ॿाहिरां आया आहियूं पैसा ख़र्चु करे त असां घुमी वेंदासीं त पंहिंजो नालो त चवंदा न भई सूरत में हे ॾिसी आयासीं हे ॾिसी आयासीं असांखे जाम मज़ो आयो असांजा पैसा सकारता विया असां सभु करे सघंदा आहियूं न उहो